नमस्ते जी केह् हाल चाल ऐ अच्छा देई जायो पर मेरे कोल इसलै टैम निं ऐ ते ब्याह् बड़े न परसों चाहिदा इन्ना जल्दी कियां होई पाना में होर बी बड़े सूट सीने हे ते हून ईद आवा दी ते उनें बी लैने न कपड़े ते थुआढ़ा थोह्ड़ा हार लेट होई जाह्ग ते कोई चक्कर निं आं तुसें ई आं कोई निं रातीं थ्होग ते रातीं दिक्खगी रातीं सीह्गी एह् राम राम दिक्खी लैगी ते कोशिश ते पूरी करगी अपने कोला दिक्खी लैयो पक्का निं ऐ ई कोई गल्ल निं पक्का निं आक्खी सकदी बा ठीक ऐ भी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ